पळोवपाक गेल्यार आयज शेतान म्हाका म्हणजे शेत थंयू खूब बदल जाला कारण कशें आशिल्लें पयलीं लोक सगळो जो आशिल्लो तो आपल्या हातीन काम करतालो म्हणजे शेतान वचोन खोणप नांगर घालप हे सगळे हातीन करप जातालें आनी आयज जें आसा तें मशिनां येयल्या ट्रॅक्टर येयल्या मातशें लोकांचें काम सोंपें जावन पडलां पूण खंय ना खंय मनीस म्हाका अशें दिसता की हें काम सोडून दिवपाक लागल्या तशें जालां आनी पळोवपाक गेल्यार इतलो बदल येयल्लो आसा की आयज लुवपाक सुद्दां मशिनां येयल्या म्हणजे आमी हातीन लुवताले विळो घेवन ते आयज हेणी ट्रॅक्ट हे घेवन मशिनांचेर लुवपाक मेळटा आनी तितको लोक फ्री जावन उरलां म्हणजे हें सगळें काम फक्त आतां रोंपेक वयता तेन्ना मात लोक ताका बी मशिनां येयल्या पूण तें तरी आपूण हातीन करता हें एक आजून मेरेन आसा लोक लायता आजून मेरेन आमच्या वाठारांत तर हातीनूत लायता लूंय लुंवपाचें सुद्दां तशें आसा की की अर्दे ट्रॅक्टर हाडून हे ट्रॅक्टर खंय ते मशीन हाडून लुंवन घेता हे करून घेता ऑर ते आपल्या हातीनूच लुंवप जाता पूण म्हाका दिसता की हें हाडपाचें न्हू कारण तितलो जितलो मनीस शेतान घोळटलो आशिल्लो पय तितलो तो आनी बरो स्ट्रोंग उरतलो आशिल्लो अशें म्हाका दिसता आनी जितली शेतान रावन जे लोक काम करताले तितके आयज ते मशिना लागोन एक पांच दीस वयताले ते एक दोन दिसा भितर हें मशीन काम करून सोडटा आनी अशे तरेन वर्सान वर्स बदल जायत वयता आनी पिकूय बी तशी पयली जाताली तशी आयज पीक ना कारण जाता पूण ते पोल भात तशें बी चड प्रमाणान भायर सरता अशें म्हाका हें जाता दिसता आनी लोक जो आसा तो किदें करप की पयलीं सगळो आ एकामेकागेर वसोन काम करतालो तशें करताले पळय मागीर हे वयताले आनी आयज एकमेका कडेन मेळप उलोवप सुदां कमी जालां म्हणजे निमतान शेतां वसप एकमेकालें शेता सायडीच्यान गजाल मारप म्हणजे गाणी म्हणून हें रोंवप बी तशें बीन करताले तें आयज कांय उरलें ना पळय मशिनां येयलीं सगळे लोक पयस पावले कामा लागोन एकमेकागे वयताले तेवू बंद जाले तेत निमतान एकमेकाक भात दिवप जातालें पायली भरून तशें करून दिवप जातालें तेवूय आयज खंय ना खंय ना आनी हें नाशिल्लें कारणान म्हाका तर अशें स हे मशिन येवपाचीं न्हू कारण ती येयल्या तेन्नाच्यान सगळें वाट लागल्या जो मनीस आपल्या शेतान घोयटलो आशिल्लो तो सुद्दां ना जावन पडला अशें म्हाका दिसता आनी वार्शीक अशी बदल जायत वयता शेतान तशें कांय हें ना